त्रिपुरा पोर्णिमा ही ऑक्टोंबर नाजाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्याक येता ती दिवाळेच्या आमची ती व्होळ धाकटी दिवाळी आसता तेच्या पयले दीस करतात सांखळे ही त्रिपुर्णा त्रिपुरा पोर्णिमा बरी मोठ्ठ्या दबाज्यान मनयतात तेंचे रातीचे सांगोड अशे आसतात तेतू सांगोड म्हळ्या बोटींक खूब एक एकटी एक एक गांवचें एक एक चित्र येतात आनी तें चित्रां त्यो हें आसतात म्हाभारताचेर हें दाखयतात म्हाभारताचें किदें दाखयतात रामायणाचें आसता गितेचीं कृष्णाचीं आसतात एक आमी पळोवपाक गेल्ले ते तेणें एकट्यान बरो एक चित्र केल्लें कृष्ण गोवर्धन उखलता तो तेचेर तेणें दाखयल्लें खूब लोग येता खूब मोट्ठे संख्येन खूब लोग येता आनी रातीची ते उदकान ते लायटी दिवे पळोवन बरें दिसता आमी गेल्लीं पळोवपाक आमकां खूब मजा आयली